हेलो क्या मेरी बात कैब ड्राइवर से हो रही है मैं विक्रम सिंह चौहान बात कर रहा था मेरे मम्मी पापा को मैहतपुर से लेकर उज्जैन आना हे कल दस बजे तो आपका कितना पेमेंट बनेगा क्या आप मुझे बता सकते हो